हलो हाँ अरे महेश भैया आपको मैंने फोन पहले भी फ़ोन किया था आपने उठाया नहीं फ़ोन मुझे कल ट्रेन पकड़नी है और और मुझे क्या है मेरा ट्रेन का टाइम दो बजे का है तो मुझे आपको एक बजे लेना होगा तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बजे तक मेरे घर आ जाएँ चूँकि जाने का करीब पौन घंटा लगेगा तो किस समय आ जाएँगे आप थोड़ा मुझे बताएँ कि मुझे आप एक बजे यहाँ चाहिए है ना